हागोन दे ओ आङो फुंनि सारिथायावनो सिखारनानै सेथ्ला सिबो आमफ्राय सेथ्ला सिबखांनानै आरो अर जरायबाय अर जरायनानै साहा फुदुंबाय आरो बा गाइखेर सेरबाय सेरखांनानै साहा फुदुंनानै लोंबाय लोंखांना मोसौ बोरमा दोहैबाय बारियाव एबा बाहेरायाव खाहैबाय एनिफ्राय थोरसि सुबाय आमफाय फुंनि ओंखाम बानायबाय फाजा एवबाय जाहोबाय फिजाजो फिसाज्लाफोरखौ इनिफ्राय आरो जाखां दोनखां आरो नथानिफ्राय आरो खामानि मावदो सामफुनि जानाय लोंनाय ओंख्रि ओंखाम रेडि बानायदो दुगैदो लोबदो दैमायावहाय स्रां स्रुं मावनांगोब्लाथाय आरो सेथ्ला आरि सिबदो न' सिबदो बायदि मैया मावदो आरो सानथ्रोब सामफुनि बार'थानि संदो जाहोदो संदो खावदो फिसाफोरखो फिसाजो फिसाज्लाफोरखो मावनानै संनानै खावनानै जाहोदो सानथ्रोबहै आरो संखां खावखां जाखां दोनखां थोरसि खुरै सुनाय बायदि मैया खामानि दं सिबनाय न' बायदि मैया खामानि मावलु मावला बेफोरबायदिनो मावनानै जों फिसाजो फिसाज्लाफोरखो जाहोनांगौ जाहैयो आरो बेफोरबायदिनो मावनाय दांनाय गासै खामानिखोनो मोनालायनाय एबा माइरं जावनांगौ माइ लामनांगौ खामानि मावनांगो न'खराव गासै खामानिखोबो मावनांगो जाहैयो आरो एफोरबायदिनो जोङो मावनानै जानांगौ जाहैयो मावै दाङै गासिखोबो साफा खालायनानै सुनाय दुगैनाय लोबनाय संनाय खावनाय गासिखोबो जानांगौ जाहैयो आरो मावनानै दांनानै जोङो